ایسے ہم تو زیادہ ہندوستان کے شہروں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں لیکن ایک بار ٹی وی پہ ایسا پروگرام آ رہا تھا وہاں پہ سب گھومنے پھرنے کے شہروں کے بارے میں بتا رہے تھے تو اُس میں دِلی آگرہ اور ممبئی اور ناسک ایسے بہت سے شہروں کے نام بتائے تھے تو آگرہ میں وہ کیا بولتے ہیں سفید تاج محل ہے وہاں پہ بہت گردی رہتی ہے اور وہاں پہ باہر دیشوں کے بھی بہت لوگ دیکھنے کے لیے آتے اور وہ بولے کہ وہ دُنیا بھر میں وہ تاج محل بہت مشہور ہے اور دِلی میں بولے تو وہ لال قلعہ ہے اور دِلی کے مارکیٹ میں بھی جوتے چپل بہت اچھے ملتے بولے وہ اُدھر ہول سیل کا بہت بڑا مارکیٹ ہے اور بمبئی بمبئی کر کے وہ ہے وہاں پہ بہت سارے سمندر ہے اور وہ جوہو چوپاٹی کا وہاں پہ آ وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بہت سمندر کا کنارہ ہے اور وہاں پہ بھیل پوڑی رہتی گھوڑا گاڑی رہتی بہت مزہ آتی وہاں پہ ارے ناسک میں بولے تو وہ ہندو لوگ کی وہ بہت سارے مندر ہیں وہاں پہ تو وہ اُن لوگ کا ایک بہت بڑا وہ جو دھام رہتے ہیں نا اُن کا ایک دھام بولے تو ناسک ہے بہت سارے پُرانے مندر ہے اور وہ پانڈولینی گپھائے ہے بولے اوپر چڑھ کے جائے نہ تو اُس کے اندر بہت اچھا دکھتا اوپر سے پورا ناسک دکھتا اور بندر بھی بہت رہتے وہاں پہ اور اِدھر وہ اجمیر شریف میں وہ خواجہ صاحب کی درگاہ ہے وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے اپنے ہندوستان کے بھی آتے اور باہر گاؤں کے بھی بہت آتے وہ بہت مانتے نا وہ اُدھر اُن کو آ اجمیر شریف کی درگاہ کو اُدھر چادر چڑھاتے اور بہت منت کرتے وہاں پہ بہت بڑی دیگ ہے اُس کے اندر منت پوری ہوئی تو پھر وہ سب ڈالتے بھی اور وہ اُس کے اندر وہ نیاز بھی بنتی بہت بڑی دیگ چڑھتی